असां सिंधियुनि में सभिनी खां जेके सुठा ऐं वॾा त्योहार मल्हाया वेंदा आहिनि सभिनी खां पहिरीं ईंदी आहे जीअं राखी सभु मल्हाईंदा आहिनि राखीअ खां पोइ ईंदी आहे नंढी नंढी सते वॾी सते गोगिड़ो महालक्ष्मी ऐं होली ॾियारी इहे सभु त्योहार असां सुठे नमूने सां कंदा आहियूं जीअं असां हिते नंढी सते कंदा आहियूं या वॾी सते कंदा आहियूं त इन में अखिड़ियूं टिखिड़ियूं ठाहींदा आहियूं अखिड़ियूं टिखिड़ियूं खणी करे वरी पूॼींदा आहियूं पूॼे करे वरी परसाद मिठी मानी मिलंदी आहे उन मिठी मानी मिठी जेका असां तरींदा आहियूं ठाहींदा आहियूं उहा मिठी मानी असांखे परसाद जे रूप में मिलंदी आहे ऐं किथे बि अगरि सुठो समारोह वग़ैरह थींदो आह त उते बि वेंदा आहिनि अगरि त सभु परसाद खणी वेंदा आहिनि उहे ऐं तंहिंखां पोइ जेके इहे रिती रिवाज सिंधियुनि जा जेके आहिनि इहे महालक्ष्मी आहे महालक्ष्मीअ में सोरे तंदे सोरे गंडे सॻिड़ा ॿधंदा आहिनि वरी सोरे ॾींहुं सभु पूरनि करे उहा छोड़ींदा आहिनि सॻिड़ा पोइ उन में सतपुड़ा ठाहींदा आहिनि ऐं टिकियूं ठाहींदा आहिनि मतिलबु चारो हिक खे मानीअ खे ठाहे करे चारि टुकड़ करे उन जा टिकियूं ठाहींदा आहिनि मिठियूं मिठियूं मानियूं जंहिंखें चइबो आहे उहे तरींदा आहिनि ठाहींदा आहिनि महालक्ष्मीअ ॾींहं त उहे बि मतिलबु इहे बि सुठी परंपरा आहे सिंधी समाज में ऐं ॿियो त पंहिंजो सिंधी समाज जो मेन झूलेलाल जो आहे आयोलाल सभेई चओ झूलेलाल जो हीअंर चलीहो हली रहियो आहे चालीहे में झूलेलाल जो हिकु ठाहे करे इहो वॾो दीपक ठाहे करे ऐं उन जे झूलेलाल जा पंजिड़ा ॻाईंदा आहिनि पंजिड़ा ॻाए करे उन झूलेलाल जा ऐं उन में तहरी कोहेरनि जो परसाद असांखे मिलंदो आहे उहो सभु माण्हू ग्रहण कंदा आहिनि ऐं असां सिंधी समाजनि जा त्योहार जेके आहिनि सभु सुठे नमूने सां मल्हाया वेंदा आहिनि ॾियारी हूंदी आहे त ॾियारी ते माता लक्ष्मी माता जी पूॼा कंदा आहियूं होलीअ ते होलिका दहन करे होलीअ जो होली खे सुठे नमूने सां करे सुठे नमूने सां करे हरु घर में होली बारी वेंदी आहे ऐं मल्हाईंदा ई आहिनि सभु रिती रिवाज जेके सिंधियुनि जा आहिनि जेके पहिरीं खां हलंदा आहिनि अञा तक त हलनि पिया हिते सभु ऐं हिते सभु सुठे नमूने सां मल्हाया वेंदा आहिनि